हालीसराक इंस्टाग्राम ह्या ऍपाचो वापर खूब वाडला खास करून युवा वर्गा मदीं इंस्टाग्रामाचो क्रेज वा ताचो वापर आमकां बरगत असो दिसून येता इंस्टाग्रामाचे खूब फायदे आसात तातूंत भितर आमकां विंगड विंगड पदांचेर रिल्स करपाक मेळटात नाचाचे रिल्स जावुंनी एक्टींग करपाचे अभिनय करपाचे रिल्स आमकां करूं येतात ताचे भायर एक ल्हानशा फॉर्मेटांत एक धाकट्या सक्षिप्त फॉर्मेटांत विंगड विंगड विशयांचेर बारीक सारीक म्हायती दिवपी व्हिडियो आमका करून लोकां कडेन शॅर करपाक करूंक मेळटात इंस्टाग्रामाचो वापर वापर हाली सराक खुबूच वाडला युवा वर्गान ह्या ऍपाक सामकोच माथ्यार मारून घेतिल्लो आमकां पळोवंक मेळटा स्मार्ट फोनाचे फायदे आसात तशेंच कांय लुकसानूय आसा फायदे जर सांगपाचे जाल्यार एक स्मार्ट फोन आसप म्हणल्यार तुमचे कडेन एक मिनी संगणक आशिल्ले वरींच ह्या स्मार्ट फोनांत तुमकां कोणाकूय संपर्क सादपाक ची गरज आसल्यार संपर्क सादपाची गरज आसल्यार कितलेशेच माध्यम आसात तुमी कॉल करूं येता तुमी कोणाकूय ईमेल धाडूं येता तुमी कोणाक मॅसेज धाडूं येता तुमी वॉट्सऍपाचेर मॅसेज धाडूं येता तुमी स्नॅपचॅटाचेर एक फोटवाच्या माध्यमांतल्यान संपर्क सादूं येता अशे कितलेशेच फायदे आसात स्मार्ट फोनाक तुमकां एक कॅमेरा एक तुमकां टायपींग जर करपाचें आसा जाल्यार तुमकां मायक्रोसॉफ्ट ऑफीस सारके ऍप ताचे भायर तुमकां मेल धाडपाचो आसा जाल्यार तुमकां एक गुगलाचे ऍप्स अशे कितलेशेच साबार ऍप्स तुमचें घडयाळ तुमच्या हातार जर घडयाळ ना जाल्यार तुमच्या फोनार आसा तुमकां सकाळ फुडें बेगीन उठूंक जाय जाल्यार तुमचे कडेन अलार्माची वेगळी घडयाळ आसपाची गरज ना तुमचे कडेन तुमच्या स्मार्ट फोनाकूच अलार्म क्लॉक आसा वा अलार्म घडयाळ आसा तें तुमकां सकाळ फुडें अलार्म वाजोवन उठोवपाक शकता अशेंच साबार अशे फायदे ह्या स्मार्ट फोनांत आसप स्मार्ट फोनांत आसात आनी ताचो वापर केल्ल्यान आमची लायफ आमची जीण एक सुरळीत जावं येता दुसरे वटेन लुकासणय आसा स्मार्ट फोनांचेर साबार अशे आमकां ऍप्स मेळटात देखीक इंस्टाग्राम आसा फेसबूक आसा स्नॅपचॅट आसा अशे साबार टिंडर आसात अशे साबार ऍप्स आमकां मेळटात आनी हें हे वापरता वापरता आमीं तांचे सुवादीन जावंक वा एडीक्ट जावपाक शकतात ही एक खंय तरी खंत करपा सारकी गजाल खुबशे लोक आपल्या स्मार्ट फोना कडेन इतले एडिक्टेड आसात की भायलो संवसार आमकां दिसना देखीक आमीं आदीं बसींत प्रवास करतना आमी सतत लोकांचेर वा भायल्या वातावरणाचेर लक्ष दवरताले पूण हालीसराक आमी तें बंद केलां खंय एक दोन मिण्टांचो सुद्दां आमकां विसव मेळ्ळो आमीं तो विसव घेवपाचो सोडून आमीं आमच्या स्मार्ट फोनार दोळे रमून आसतात आमची मान वाकडी करून स्मार्ट फोनांत पळयत आसतात अशे तरेचें एक चलन आमकां स्मार्ट फोनाक लागून पळोवपाक मेळटा हाजेर भलायकीचेर खुबशे वायट परिणाम जातात हे स्मार्ट फोनाच्या कॅमेराचो उपेग जितलो बरो तितलोच वायट कारण हालीसराक कोणाचेय नागडे उगडे व्हिडियो एकामेकां कडेन प्रसार करप ते धाडून दिवप पोर्नोग्राफीक कंटेंट धाडप अशे तरेचे विंगड विंगड घडणुको अशो गजाली समाजांत घडीत आसात आनी हातूंत लोकांची प्रायवसी आपली स्वताची जीण खंय तरी आमीं लोकांच्या पब्लीसिटी खातीर आमीं खंय तरी पब्लीक वापरा खातीर भौशीक वापरा खातीर खंयतरी आमी स्मार्ट फोनाच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी आमी भायर घातल्या अशें आमकां दिसून येता